हेल' औ बायद' आङो निथियानि बिमा फेरेन्थ आङो मानि आंहा एसे इमारजेनसि जादोंमोन न'खरावहाय बेनिफ्राइ न'आव रावबो गैयाखाय फिसाजोखौ इस्क'लाव लांनो थाखाय दोनलांनो थाखाय रावबो गैया जानायखाय आं साननैनि थाखाय लिब नांगौ जादोंमोन बिनिखायनो बायद'नो फन हरदोंमोन आं औ बायद' मोजाङै फोरोंलै औ औ मानि एखदम

औ बायद' मानि एखदम इमारजेनसि जाथारदों नालाय थाङा बाबो जाया ओमफाय न'आवबो एखस्रा मानसि गैया नालाय बेनिखायनो औ आंहा थिगगैनो दं बायद' आंहा थिगगैनो दं फिसाजोआबो थिगगैनो दं

जागोन बायद' जागोन साननैनि उनाव आं बेखौ लाबोफिनसै मानि इमारजेनसि नङा बालाय अरजालामोन मानि फरिखाबो खाथि नाथाय इमारजेनसि जाबाय ना बिदिखायनो फरायनायाव ओरैनो मोजां ना नानिया औ औ औ

ए औ लखेलना दे दे आं बुजायगोन बेखौ औ दे दे होनबा टेंकिउसै बायद'